मैंने अपने जीवन में किसी खाना पकाने के प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है न ही यूटूब में कोई पोस्ट किया है मैं अपने जीवन में खाना बनाने वाला जो काम है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ और समझती हूँ और अपने परिवार को खाना बनाके खिलाती भी हूँ लेकिन मैं इसको यूटूब चेनल में एसा कभी डाला नहीं ना कि कोई प्रतियोगिता में मैंने भाग नहीं लिया मैं खाना अपने परिवार को अपनी खुशी से बनाकर खिलाती हूँ मेरे घर में बोलते हैं कि तू इतना मेहनत करती है खाना बनाती है दौड़ दौड़ के भाग भाग के अलग अलग प्रकार की सब्ज़ी बनाऊंगी अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाऊंगी सब चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है मेरा परिवार अच्छा रहे स्वस्थ रहे तंदुरुस्त रहे अच्छा भोजन करे मैं भी अच्छा भोजन करूँ मैं भी स्वस्त रहूँ मुझे मुझे भी मेरे जीवन में किसी प्रकार का स्वास्थय सम्बंधित समस्या ना हो यही सोच के मैं खाना को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहती हूँ और अपने जीवन में खाना को कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से खाना बनाती हूँ और अपने परिवार को इसको सम्मिलित करती हूँ